पैह्लें जंदू अस निक्के होंदे हे ते साढ़े घरा बिच्च फोन होंदा हा निक्का बटन आह्ला ते उस्सी अस नीं अस निक्का फोन चलांदे हे ते उस्सी निक्का चलांदे चलांदे फोन सानूं बड्डा फोन लैने दी मतलब होई अस बड्डा लैने फोन जरूरत होई फ्ही बड्डा फोन साढ़े घर बिच्च बी चलदा हा जिसलै अस निक्के होंदे ते अस उ'नें गी दिक्ख दिक्खदे हे भला कि'यां फोन चलांदे ऐ लोक कि'यां नेईं अस फिर निक्का फोन चलांदे चलांदे अस टी वी बी पुज्जी गे फिर अज्ज फिरी साढ़े घरा बिच्च टी वी लग्गी आ फ्ही अस टी वी गी दिक्खियै बड़ियें चीजें कन्नै अपने कन्नै जोड़ने होन्ने जि'यां कोई पैह्लें पैह्लें सानूं फिजिकल कोई चीज लब्भदी ते अजकल्ल अस डिजिटल होई गेदे न अजकल्ल सानूं हर इक चीज उपलब्ध ऐ इंटरटेनमेंट पर मतलब कि जि'यां कोई ओह्दे च फोन च होइया किसा च बी होइया अजकल्ल सानूं हर इक कोई चीज जेह्ड़ी ऐ ओह् लब्भदी ऐ फोने च बैसे हर इक चीज तुप्पी लेन्ने होन्ने आं फिर बल्लै बल्लै सानूं आया चलाने फिर अस फोन चलाने होन्ने आं हून हून अस केईं चीजां होंदियां जेह्ड़ियांं सानूं नेईं पता होंदियां असें फ्ही बी ओह् फोने च दिक्खी लैन्ने होन्ने फिर अस मतलब बड़ियां सारियां चीजां होंदियां जेह्ड़ियां सानू नेईं पता होंदियां फिर बी फिर हां जियां मैं निक्की होंदी ही ते अदूं मिगी फोन मैं फोन चलाना सिक्खेआ हा घरा विच्च मैं फोन चलाना सिक्खेआ हा घरा चा फोन चलांदे चलांदे सानूं बड्डा फोन थ्होएआ अज्ज सानूं पता लग्गी गेआ कि बड्डा फोन कि'यां चलांदे ते कि यां नेईं फिर अज्ज अस अपने कन्नै उस्सी फोना ही जोड़ी लेदा ते जि'यां कि सानूं बड़ा कुछ करने पैंदा जे सिक्खने तेआनूं बड़ा बड़ा ओह् करना अग हून सानूं केई चीजां होंदियां जेह्ड़ियां सानूं नेईं पता होंदियां अगर सानूं कंप्यूटर बगैरा चलाने आंदे सानूं स्कूल च गै मैं निक्के होंदे एह् सिक्खेआ हा निक्के होंदे स्कूल च सानूं फोन थ्होंदा कंप्यूटर थ्होंदा जिसलै अस सिक्खदे हे उत्थै बी असें दे घरा बिच्च बी लब्भा आई लब्भी सानूं फोन तां अस घर बी चलांदे रेह् सानूं केईं बड़ियां चीजां होंदियां फिर ओह्दे टी वी च बी बड़ी चीजां फ्ही ओह्दे बाद असें अस मतलब कि बल्लै बल्लै सानूं किश होर कन्नै ओह् मेरा फिर हे बल्ले बल्ले सारा कुछ करदे रेह् फिर असें ओह्दे बाद च ओह् कीता फिरी सानूं फोन मतलब मिलेआ फिर अस फोन चा फिर अस केह् बड़ियां चीजां न जेह्ड़ियां असें दिक्खियां हून अस केह् चीज कि'यां करदी केह्ड़ी कुत्थै एंटरटेनमेंट करनी कुत्थै केह् नेईं करनी केह्ड़ी चीज इत्थै बोलनी चाहिदी ऐ ते केह्ड़ी चीज असें नेईं बोलनी चाहिदी अस बथेरियां चीजां अस फोना च दिक्खने होन्ने कंप्यूटर च दिक्खने होन्ने अगर असें कोई चीज बनानी होए सानूं निं ओह्दे बारे च पता होऐ ते अगर सानूं कंप्यूटर औंदा ऐ अस ओह्दे च बी सर्च करियै दिक्खने होन्ने कि इस चीज गी कि'यां नुबाड़ा केह् स्ट्रक्चर बनाना कि'यां बनाना बड़ियां सारियां चीज़ा ऐ अज्जें तक्कर हर अजकल्ल एह् कंप्यूटर साढ़ी जिंदगी कन्नै जुड़ियै बी साढ़ा इनसे गै आन आना चाहिदा इक हर इक नौकरियै ते फ्ही पेपर देन जाना होए ते उत्थै सानूं कंप्यूटर लब्भदा सानूं कंप्यूटर च क्वाशन आंदे जि'यां जिसलै उ'नें गी असें चुनी चुनी सैट्ट करना होंदा ते फिर असें उ'नें गी रक्खना होंदा फिर गै साढ़ा आनसर जेह्ड़ा होंदा उं'दे धोड़ी पुज्जदा फिर फिर अजकल्ल हर इक कम्म आस्तै कंप्यूटर बड़ा जरूरी ऐ ते असें निक्के होंदे गै कंप्यूटर सिक्खी लेआ हा जिसलै अस अपने अपने घरै होंदे हे घरै निं मतलब स्कूला बिच्च सिक्खी लैदा अज्ज साढी जिंदगी च कंप्यूटर बड़ा जरूरी ऐ अज्ज अस इस्सी पढ़ी पढ़ी अज्ज असें कंप्यूटर गी दिक्खी दिक्खी अज्ज असें कंप्यूटर गी दिक्खी दिक्खी ते अ फोन बी सिक्खी ले शैल सिक्खी लैदा सानूं उब्बी पता कंप्यूटर दी केह्ड़ी चीज कुत्थें होंदी केह् ड़ी चीज नेईं होंदी अज्ज सानूं आ कंप्यूटर दे कन्नै कन्नै अस मोबाइल कन्नै बी जुड़ी गेदे न अगर बंदा मोबाइल कन्नै जुड़ी गेदा तां बी उस्सी बड़ा मतलब कि नौलेज होंदा ऐ असें एह्डी चीज इ'यां करनी एह्डी चीज इ'यां करनी एह्डी चीज असें इ'यां करनी ते ते सानूं पता लग्गी जंदा ते फ्ही ओह्दे बाद अस कंप्यूटर दे जरिये अस मोबाइल कन्नै मोबाइल च बी असें बड़ी चीजां दिक्खने होन्ने क कुछ बनाना कुछ सिक्खना कुछ निं मतलब कि जो बी ऐ कुछ केह्ड़ी केह्ड़ी चीज कि'यां होआ दी केह् इत्थै असें करना चाहिदा केईं चीजां सानूं पढ़ने दे रिलेटिड खेलने दे रेलेटिड इंटरटेनमेंट दे रिलेटिड कुछ प्रदर्शित करना कुछ दस्सना ओह्दे रिलेटिड थ्होंदा सानूं बड़ियां सारियां चीजां जेह्ड़ियां सानूं अजकल्ल थ्होंदियां ने ओह्दे ते अस बड़ा कुछ करने होन्ने फिर सानूं जे थ्होंदे ने ते फिर अस फिर जिसलै अस करी ओड़ने होन्ने फिर गै सानूं पता लगदा ऐ ते फ्ही ओह्दे बाद अस मतलब कि करने होन्ने फिर अस फिर अस जिसलै करी बैठने होन्ने फिर अस उ'नें गी इक दुऐ गी दस्सने होन्ने भला लै में इ'यै दिक्खेआ तुमी कूड़े एह्डी साइट उप्पर जायां उत्थै जि'यै फोने कन्नै दिक्खेया जेह्ड़ी तुगी चीज नेईं पता लग्गग तूं इस्सी इ'यां दबायां तूं इस्सी इ'यां करियै एह् दिक्खेआं इत्थुआं इ'यां तूं इस्सी इत्थै दिक्खगी तुगी एह् पता लग्गना चीज जेह्ड़ी पता लग्ग तुगी बैक करियै बी दिक्खी सकनी हून अजकल्ल फोनें च बी बड़े सिस्टम चले दे बथेरे बथेरे दे अजकल्ल फोन च बी पी टैम्परेचर चैक होंदा बखार सब कुछ चैक हों दा हार्ट रेटिंग किन्नी जा'रदी किन्नी घटा'रदी ऐ फिर ब्लड वाटर सब किश चैक होंदा कूदै बिच्च किन्नी चीज ऐ कूदै बिच्च नेईं एह् सब सानूं मो मोबाइल मोबाइल गै अजकल्ल हर इक बंदे कोल जरूर मोबाइल दे बिच्च बी केईं चीजां होंदिया दिक्खने आह्लियां जि'यां अजकल्ल ते हून पिच्छें कोरोना बमारी चली ते कोरोना बिच्च हर इक जिं'दे कोल नेईं ऐ फोन ते उं'दे घरै बी फोन पुज्जा फोना कन्नै लोक जेह्ड़े स्कूल जन्दे हे ञ्याणें ओह्दे बिच उ'नें गी उन्दा कम्म ओंदा रेहा फोने च कम्म आंदा रेहा ऑनलाइन ते आनलाइन गै बच्चे कुछ सिक्खदे हे फिर बच्चे ओह् रिप्रेजेंट करदे हे मतलब कि उ'नें गी टीचरें गी फोटू खिचियै भेजदे भला असें कम्म कीता फ्ही ओह्दे कन्नै फिर अजकल्ल केह् घर घर फोन होई दा अजकल्ल ते कदें घर अजकल्ल ते निक्के निक्के बच्चे कंप्यूटर सिक्खा दे पर अजकल्ल लोग बेह्ले बेहियै राजी निं अजकल्ल लोग आखदे बेह्ले कोला खरा कंप्यूटर सिक्खे दा होए ते कुछ साढ़ा बनग क्योंकि अजकल्ल कंप्यूटर दी बी बड़ी अहमियत होई दी जिंदगी दे बिच्च क्योंकि अज्ज अजकल्ल कूदै बी जाना सानूं उत्थै पुच्छदे कि तोआनू कंप्यूटर रक्खे दा हा कुत्थै नेईं रक्खे दा हा एह् ऐ एह् ऐ सानूं सब कुछ जरूरी ऐ असें सानूं कंम्पयूटर बी जरूरी ऐ आना चाहिदा ऐ ते हर इक चीज साढ़ै ते मतलब कि मोबाइल बी जरूरी ऐ साढ़ै ते ते कंप्यूटर बी ऐ मोबाइल गी पढ़ी पढ़ी अज्ज अस टेक्नोलॉजी यूज़ करने होन्ने बथेरियां टेक्नोलाजियां यूज़ करने होन्ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फिर फिर एडवांस फ्यूचर टेक्नोलॉजी बी यूज़ करने होन्ने फिर अस बड़ियां टेक्नोलॉजियां यूज़ करी करी अपने अपने शरीर अपने लेई ते सुक्ख संपत्ति पाह्ने होन्ने अस बगैरा अजकल्ल कंप्यूटर दे थ्रो मते बथेरे लोग मुल्ख कमाइयां करा करा दे ने ते कंप्यूटर इक जिंदगी दा हिंसा ऐ कंप्यूट र बी सानूं जरूरी ऐ हर इक चीज जिंदगी च जरूरी ऐ